पूर्णिया मे बहुत उल्लेखनीय स्थल छै यहाँ भी जेना कि एकरा मे लिखल यऽ अहाँके क्वेश्चन मे रानीसती मंदिर पूरण देवी एकर अलावा भी छै जेना चुनापुर आ जाएब जहाँ के हवाइ अड्डा भी छै उहाॅं पर एक स्थल छै माता स्थान कहल जाइ यऽ जे स्थल के खासियत ई यऽ कि उहाॅं कोइ ब्राह्मण पूजा नहि करै यऽ वहाॅं के जे छै जे लोकल जिनका ओ मन्दिर माता मिलल छथिन वही ओकरा पूजा करै सकै यऽ तऽ एगो जगह ओ छै जेना पूरण देवी मन्दिर अऽ जाहि मे एक सिटी काली मंदिर छै ओकरो बहुत अपन स्थान छै महत्त्व छै आओर वहाॅं पर कोशी नदी भी छै ओतऽ सऽ बहुत सुन्दर मनोरम दृश्य छै और बनारस जेहन जे आरती होइ छै ओकरो ओतऽ राखल जाइ छै घाट पर आरती होइ छै बहुत बढिऑं स्थल छै पूर्णिया मे आओर की कहल जाइ आओर तऽ आओर बहुत स्थल एहन छै जेकरा कि जीर्णोद्धार कराबय के आवश्यकता छै लेकिन सरकार ध्यान नहि दए रहलखिन जेनाकि एक फाँसी घर भी छै पूर्णिया मे स्थान मे जतऽ कि सजा देल जाइ रहै जेनाकि हम सुनै छियै कालापानी के ओतऽ जेल भी छियै लेकिन एखन तऽ बहुत जर्जर अवस्था मे छै तऽ ओकरो आवश्यकता छै कि समय पर ओकरो जीर्णोद्धार कए कऽ ओकरा उल्लेखनीय स्थलके रूप मे परिवर्तन कएल जाए सकै यऽ जेकरा सऽ कि महत्वपूर्ण व रोचक रहत घुमै मे आरो बोलै कऽ छै सर